ہیرو اسپلینڈر ہیرو پیشن بجاج پلسر بجاج پلٹینا ٹی وی ایس اپاچی ٹی وی اے ایس ریڈن ج محہاں ایف زیڈ محہ ایم ٹی